हाँ

तब हमको खरीदना है शंकर भोग चावल हमको खरीदना है तो आप कैसे रेट में दीजिएगा शंकर भोग भी के खिला खिला यह सब चावल का रेट कैसे है हाँ हाँ हमको बिना गोल्ड लेना है तो कितना रेंज में दीजिएगा नहीं एक कुंटल लेना है कुंटल के भाव अपना बताइएगा तब ना अपना लेकर हम अपना धंदा अपना दुकान में बेचेंगे यह तब ठीक यह तो हम अपना गाड़ी उरी लेकर आएँगे तो अपना चावल खरीद कर अपना धंदा बिजनेस करेंगे

बिना गोल्ड लेंगे शंकर भोग लेंगे यह दोनों लेकर अपना दुकान में दुकानदारी करेंगे तो तो ठीक है अरवा चावल का कैसा रेट है अच्छा ठीक ठीक है तो हम सवेरे ना आएँगे गाड़ी लेकर अपना यही चावल अपना ले जाएँगे तो अपना दुकान पर अपना दुकानदारी करेंगे सब चीज़ लेकर आएँगे तो ठीक है तो ठीक है तो हम आएँगे ठीक है तो हम अपना दाम दे टाम टाइम देख कर रहता अपना चला आएँगें तो अपना सब बात हमको बताइए या तो हम अपना आएँगे तो खरीद लेंगे चावल ले लेंगे